राजस्थान में घणेई क़िस्मुनि जा स्कूल आहिनि जीअं त सरकारी प्राइवेट ऐं जीअं त सरकारी स्कूल हूंदा आहिनि हुननि में पाठ्यक्रम में पूरो पढ़ायो बि न वेंदो आहे ऐं जेके सहूलतियूं हूंदियूं आहिनि उहे बि पूरियूं न मिली सघंदियूं आहिनि ऐं जेके मास्तर मास्तारानी हूंदा आहिनि उहे बि पूरो पढ़ाए न सघंदा आहिनि ऐं बिजली बि कोन हूंदी आहे हुते बिजली जी सहूलत बि ॿारनि खे कोन मिली सघंदी आहे ऐं हिन करे सरकारी स्कूल में सुठी तरह पढ़ाई न थी सघंदी आहे ऐं न ॿारनि जे मथा एतिरो ध्यानु ॾियो वेंदो आहे हिन करे हुते जो पाठ्यक्रम पूरो बि न थी सघंदो आहे ऐं जेका प्राइवेट स्कूल हूंदा आहिनि जीअं त इंटरनेशनल स्कूल हूंदा आहिनि मोंटेसरी हूंदा आहिनि ॿारनि जा स्कूल हूंदा आहिनि जेका प्राइवेट स्कूल आहिनि हुननि में सभु सहूलतियूं ॿारनि खे ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ऐं हुननि जे पाठ्यक्रम में सॼो पूरो पढ़ायो वेंदो आहे सुठी तरह ध्यान ॾिनो वेंदो आहे ऐं सभिनी ॿारनि खे हिकु बराबरि पढ़ाई कराए वेंदी आहे ऐं सुठी सहूलतियूं हूंदियूं आहिनि पूरी तरह बिजली हूंदियूं आहिनि कम्पयूटर जी शिक्षा बि गॾो गॾु ॾिनी वेंदी आहे ऐं गॾो गॾु एसियूं बि लॻियलु हूंदियूं आहिनि हिन करे प्राइवेट स्कूलनि जो वधीक महत्व थींदो आहे ऐं जेके नंढा ॿार हूंदा आहिनि हुननि जे पाठ्यक्रम ते बि पूरो ध्यान ॾिनो वेंदो आहे ऐं जेका प्राइवेट स्कूल आहिनि हुननि में सुठी पढ़ाई बि थींदी आहे हिन करे राजस्थान में घणेई क़िस्मनि जा स्कूल आहिनि हुननि में सभु तरीक़े जूं सहूलतियूं ॿारनि खे ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि